कई खेलों में टीमें रहती हैं टीमवर्कों के लिए हम उसमें एक लीडर चयनित करते हैं लीडर क्या है पूरे पूरे टीमों को एक साथ रखता है तो उसके क्या टीम कई खेलों में टीमवर्क की जरूरत होती है अगर टीमवर्क नहीं होगा तो कई खिलाड़ी अलग करेंगे कोई खिलाड़ी अलग करेगा इसलिए लीडर होता है जो टीम को एक साथ ले कर चलता है तो जिस जिस खिलाड़ी का जो काम निर्धारित है वह वह काम करता है इस चीज़ का हमें असल ज़िंदगी में भी फायदा मिलता है टीमवर्क का हमारी पर्सनल पर्सनल सुधार में भी हमें कई कई गुना इसका उपयोग होता है टीमवर्क से हम कई चीज़ों में सुधार ला सकते हैं जैसे कि राजनीति है कई क्षेत्र हैं हमारे तो उसमें खेलों खेलों से हम सीख सकते हैं